कला या शिल्पके क्षेत्रमे से हमर सभक जे क्षेत्रीय उद्योग विभागके जे कार्यालय छै मधुबनी डी आई सी कहै छी हमसभ ओकरा उद्योग विभागसँ ओतौसँ आ हस्त शिल्प मधुबनीमे छै ओकर कार्यालय छै अहाँकेँ ओतौसँ बहुत रास योजना सभ चलायल जाइ छै बहुत रास अहाँकेँ ट्रेनिंग सभ देल जाइ छै प्रशिक्षण सभ देल जाइ छै जाहिसँ अहाँकेँ एहि क्षेत्रमे विकास हेतु बहुत प्रयास कयल जा रहल छै आर्टिस्ट सभकेँ लेल जिनका जाहि चीजमे रुचि छनि ओ ओकर प्रशिक्षण देकेँ हुनका ओकर कार्ड बना देल जाइ छनि आओर जाहिसँ ओ कार्डकेँ जरिये हुनका सरकारके तरफसे विभिन्न क्षेत्रमे जाकेँ से ओहिपर स्टोल वगैरह सेहो भेटै छनि आ ओहिमे हुनका ओकर आना जानाकेँ खर्चा सेहो देल जाइ छनि आ ओकर कार्ड के थ्रु ओकर कार्ड के द्वारा हुनका बैंक से लोन लै मे से अपन ओहिकेँ क्षेत्रमे कार्य शुरु करबा वास्ते लोन लै मे सेहो सुविधा प्राप्त करायल जाइ छनि आ ओहिमे छुटो देल जा रहल छनि से अहाँकेँ प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री योजनाके तहत सेहो लागू भेल हँ विभिन्न योजनाके तहत हरदम लागू होइत रहैया